हेलो कौन बोल रहे हो आप अच्छा मदन सिंह कहाँ से अच्छा महावीर कॉलोनी से हाँ बताइए अच्छा आपके इनवर्टर है उसको टी वी से उसको कनेक्ट करना है हाँ टी वी से कनेक्ट करना हाँ जी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अच्छा ट्यूबलाइट है एक उसमें भी एक खराबी है मतलब सही तरह से चलती नहीं है कभी जल जाती है कभी नहीं जलती अच्छा हाँ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है कर देंगे आपको बताओ कब करवाना है हाँ तो ठीक है आप आज तो नहीं कल हो पाएगा आपको कल कर देंगे अभी जो है इनवर्टर को टी वी से कनेक्ट कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है आपका जो इनवर्टर है नया लेकर आए हैं या पुराना ही पहले से लगा हुआ है घर में अच्छा पहले से ही लगा हुआ है हाँ ठीक है तो कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है और कितने वॉट का है कितने एम ए एच का है कितने वॉट का एम ए एच का इनवर्टर है आपका अच्छा कौन सी कंपनी का है अच्छा हाँ ठीक है तो हम कर देंगे कल कर देंगे आपको जो ना आपको है कल कॉल कर लेना आप दस बजे दस बजे दुकान खुलती है उसके बाद में आप कॉल कर लेना एक बार फोन कर लेना और भी कुछ और भी कुछ परेशानी है या फिर टी वी और ट्यूबलाइट ही है बस दो ही अच्छा घर की लाइटों में भी दिक्कत आ जाती है हाँ ठीक है तो वो भी सही कर देंगे वो भी चेक कर लेंगे हम क्या परेशानी है हाँ हाँ हाँ हम कर देंगे जल्दी कर देंगे और जो है कोई दिक्कत नहीं आप कॉल कर लेना दस बजे एक बार तब आपको कर देंगे और जो है अगर हम कल आते हैं घर पर और आपका जो है आपका जो है इनवर्टर है वो टी वी से कनेक्ट कर देंगे उसका चार्ज मिनिमम का पाँच सौ रूपिये होगा घर पर आने का ही चार्ज पाँच सौ रूपिये होगा कम से कम और जो है टी वी है उसमें खर्चा जो है टी वी को हम इनवर्टर से कनेक्ट करेंगे और उसका जो है दो हजार रूपिये खर्चा आएगा उसमें जो भी कमी होगी जो भी वायर लगेगी जो भी काम होगा वो सब हमारी तरफ से ही होगा आपको दो हजार रूपिये में हम कंप्लीट करके देंगे टी वी को उसके अलावा जो लाइट है उनमें जो भी प्रॉब्लम होगी लाइट पंखे कूलर वगैरह जो भी है आपके उसमें कहीं परेशानी होंगी तो उसके लिए आपको अलग से पैसा देना होगा हम दस बजे के बाद में बारह बजे आ जाएंगे क्या है कि दुकान हम हमारे पास में और भी जो है वर्कर है वह आ जाते हैं तो उसके बाद में हम बारह बजे जाएंगे आप फोन कर लेना दस बजे तो मैं आपके घर पर बारह बजे आऊंगा आपका मकान नंबर बता दीजिए कितना अच्छा इकत्तीस हाँ इकत्तीस महावीर कॉलोनी हाँ ठीक है हम आ जाएंगे आपके जो है मकान पे कोई दिक्कत नहीं है आपकी जो है सर्विस कर देंगे अच्छे से हाँ ठीक है